मेरा जेह्ड़ा रौह्ने दा एरिया ऐ ते जम्मू बारे असें इ'यै सुने दा कि जम्मू पैह्लें देव देव राज घराने कोल होंदा हा ओह्दे बाद गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर राज बनाया ते ओह् बनाने आस्तै गुलाब सिंह गी अपनें बंदे कन्नै बी झगड़े करने पे जियां मियां डीडो हा इद्धर दा ओह्दे कन्नै झगड़े करने पे ते बाद च कश्मीरियें ते डोगरें बिच्च झगड़े होन लग्गी पे ते जदूं कश्मीरियें दी सरकार बनी ते कश्मीरियें ते डोगरें कश्मीरी डोगरें उप्पर हावी होई गे इस तरह् दे केईं झगड़े केईं पंगे केईं हिस्टोरिकल इवैंट्स असेंगी सुनने गी मिलदे न जियां अमरनाथ मुद्दा हा जेह्दे पर हड़ताल होई ही ते ओह्दे बाद जदूं तिन्न सौ सत्तर हटेआ ते कर्फ्यू लगी गेदा हा इस तरीके दे केईं सारें कोला बड्डा ते एह् कर्प्यू हा ते तिन्न सौ सत्तर दा जाना हा ओह् सबतों बड्डा हिस्टारिकल इवैंट में मीं लगदा ऐ कि साढ़ै टाईम दा ऐ